جی ہاں مجھے محاورے اور کہاوتیں بہت پسند ہیں کیونکہ یہ زبان کو خوبصورت مؤثر اور معنی خیز بناتے ہیں یہاں چند پسندیدہ اردو محاورے اور کہاوتیں ہیں محاورے اونٹ کے منہ میں زیرا مطلب بہت تھوڑی چیز کسی بڑے کام کے لیے ناکافی نیکی کر دریا میں ڈال مطلب نیکی کر کے بدلے کی امید نہ رکھو اندھیر نگری چوپٹ چوپٹ راجا مطلب ایسی جگہ جہاں کوئی قانون یا ضابطہ نہ ہو اونچی دکان پھیکا پکوان مطلب ظاہری دکھاوا زیادہ ہو لیکن حقیقت میں کوئی خاص بات نہ ہو چور کی داڑھی میں تنکا مطلب مجرم خود ہی اپنی حرکات سے پہچانا جاتا ہے کہاوتیں جیسا کروگے ویسا بھروگے مطلب انسان کو اپنے اعمال کا بدلا ضرور ملتا ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا مطلب ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں پھنس جانا نہ نو من تیل ہوگا نہ رھا ناچے گی مطلب جب شرط پوری نہ ہو تو کام بھی نہیں ہوگا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے مطلب جو ایک بار نقصان اٹھا لے وہ آئندہ بہت محتاط ہو جاتا ہے بندر کیا جانے ادرک کا ذائقہ مطلب نہ سمجھ شخص کسی قیمتی چیز کی قدر نہیں جانتا